جی میں ڈاکٹر نعمت اللہ سے بات کر رہا ہوں جی مجھے تھوڑا کچھ آپ سے معلومات کرنا تھا جیساکہ آج کل کووڈ نائنٹین چل رہا ہے نا ہاں وہی حساب سے کیا ہے یہاں بستی میں بھی ہمارے بہت وہی چل رہا ہر کسی کو بخار چھینک سردی اور ہمارا بھائی ہے ان کو بھی ہمیں کیا ہے کووڈ ہوا تھا وہ بھی ہاسپیٹل میں تھے ابھی ابھی آئے جسٹ ایک پانچ چھ دن ہو رہا ہے شاید آنے کے بعد سے الگ ہی سیپریٹ روم میں رکھے ہیں ان کو اب باہر بھی نہیں نکل رہے ان کو کوئی کچھ دینے کے لیے بھی کیا ہے الگ سے پورا فل کور ہو کے ماسک واسک لگا کے گر کبھی جا کر ان کو کیا ہے کھانے پینے کی چیزاں دیکھ رہے کچھ پوچھنا ہے تو بھی ان سے ویسے ہی پوچھ رہے جی جی شکریہ اور کیا تھوڑا کیا ہے بولے تو مجھے بھی ایسے ہی ہو رہا تھا اب بتا دیے تو لے لیتے ہیں شکریہ جزاک اللہ